टी वी टी वी तऽ बड़ नीक चीज छी टी वी देखलासँ तऽ अहाँके समाचारो तमाचारो इहो सब बहुत बढ़िआँ ज्ञान तऽ भऽ जाइए हँ तऽ एहिसँ बहुत बढ़िआँ लेकिन वएह जे छै से बच्चा सभक लेल से थोड़े बेसी खराबी करै छनि बेसी काल देखलासँ आँखिपर सेहो जरद पड़ै छनि हँ कखनो काल बेसी देखलासँ जे आँखि दर्द करै लगै छनि तऽ एहि सब लऽ कऽ टी वी पर बेसी देखलासँ खराबी भेल मोबाइल भेल मोबाइलो तऽ बहुत बढ़िआँ यऽ कतौ कतौ दूर दराज कतौ लोक छथि हँ तऽ अहाँके तुरत ओतऽ सम्पर्क भऽ जाइए तऽ ई सब तऽ बड़ नीक चीज भेल लेकिन इएह मोबाइलके जगह कानमे लगा लै छथि विद्यार्थी छोट बच्चा तऽ ओ कानक पर्दाके सेहो जँ खराबी भऽ सकै छनि नीक तऽ अछिये मोबाइलो बहुत बढ़िआँ चीज यऽ कतौ रही तऽ तुरत जे छै से समाचार बुझि लेलहुँ तऽ बहुत बढ़िआँ छै टी वी मोबाइल सब बहुत बेस्ट छै एखुनका एथीमे बहुत बढ़िआँ कहल जाइ